علیگڑھ میں کافی کافی چیزیں جو فیمس ہیں جیسے شیروانی کی سلائی دور دور سے لوگ شیروانی سلوانے آتے ہیں یہاں جو یہاں کی جو شیروانی کی جو سلائی ہوتی ہے وہ اور شہروں سے الگ ہوتی ہے اور یہاں پہ تالے کی فیکٹریاں کافی ہوتی ہیں کیوں کہ یہاں کا جو تالا جو ہوتا ہے وہ ایک دم مضبوط ہوتا ہے کوالٹی اچھی ہوتی ہے دور دور سے لوگ تالے لینے آتے ہیں بہار ہو گیا اتراکھنڈ ہو گیا تالے لینے آتے ہیں ہاتھ کی بنی قالین قالین بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور کپڑوں پر کڑھائی کپڑوں کی کڑھائی جیسے کٹ دانا ہوتا ہے ریشم کی کڑھائی ہوتی ہے کافی فیمس ہے مطلب اور چائے کے ڈھابے یہاں کی چائے علی گڑھ کی چائے اور کہیں چائے اچھی نہیں ملے گی آپ کو علی علی گڑھ کی چائے ایسی چائے ہوتی ہے جو کہ ڈھابے ہوتے ہیں چائے کے وہاں پہ اتنی بھیڑ رہتی ہے چائے پینے کے لیے کیوں کہ چائے اتنی لذیذ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے بہت زیادہ اور وغیرہ وغیرہ ہیں بہت ساری چیزیں ہیں